ٹیبلیٹس مہنگے ہو سکتے ہیں ٹبلیٹس کی قیمتیں ہزاروں روپئے سے شروع ہوتی ہیں اور اگر آپ ایک اعلیٰ معیار کے ٹیبلیٹ خریدنا چاہتے ہیں تو یہ قیمت مزید بڑھ سکتی ہے ٹیبلیٹ کی بیٹری کی زندگی محدود ہوتی ہے ٹیبلیٹس کی بیٹری کی زندگی عام طور پر آٹھ سے دس گھنٹے ہوتی ہے اور اگر آپ مسلسل ان کا استعمال کرتے ہیں تو یہ زیادہ جلدی ختم ہو سکتی ہے ٹیبلیٹس نقصان دہ ہو سکتے ہیں ٹیبلیٹس میں بڑی اسکرین ہوتی ہے جو بچوں کے لئے خطرناک ہو سکتی ہے اگر بچے ٹیبلیٹ کو گرا دیتے ہیں تو یہ فوراً ٹوٹ سکتا ہے اور ان کو چوٹ پہنچا سکتا ہے ٹیبلیٹس وابستگی کا باعث بن سکتے ہیں ٹیبلیٹس ایک بہت دلچسپ ٹیکنالوجی ہے اور یہ لوگوں کو اس سے وابسطہ کر سکتے ہیں اگر آپ ٹیبلیٹ کے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی پر منفی اثر ڈال سکتا ہے